आसामाव फालांगिखौ खालायग्रा गाहाइ फालांगि आयेनफोरा गोबां दङ नाथाय जों गामि ओनसोलनि सादारन फालांगि हिसाबै जों बेफोर गोथौ आयेनफोरखौ जों मिथिस्लाबजोबनो हाया होनब्लाबो जोंनि गेजेराव कम्पानि ल' एबा लेबार ल' टेक्स ल' इनभार्मेन्टेल ल' गोबां रोखोमनि आयेनफोर दङ जायफोरा फालांगि खालामो गोबां क्रल एबा लाक थाकानि फालांगि खालामो बिथांमोनहा कम्पानि ल' एबा लेभारदेट ल' एबा टेक्स ल' नि गेजेराव आर इनभार्मेन्टेल ल' नि गेजेराव गोग्लैयो कम्पानि ल' कम्पानि मोनसेया मोनसे फालांगि खालामनोब्ला गोबां आयेनि बेन्दोङाव थानो गोनां जायो खमसे कम्पानि मोनसे खुलिनोब्ला सरकारा बेखौ रिजिस्टार खालामनो गोनां जायो कम्पानि आयेन बायदिहै रिजिस्टार खालामनांगौ जायो आर कम्पानि ल' आव जिखिनि एग्रिमेन्ट दङ बे एग्रिमेन्ट बायदिहै बे कम्पानिया गावनि फालांगिखौ दैदेननो गोनां जायो आरो जिथु लेबार लेबारहाबो मोनसे लेबारखो बाहायनायनि मोनसे ल' दङ आयेन दङ उन्दै गथ'फोरखौ बेवहाय बाहायनो मोना आरो बोरा बेन्थुफोरखो एबा बेरामि मानसिफोरखौ बेहाय बाहायनाय जाया आरो लेबार ल' नि गेजेराव लेबारनो मोननांगौ बेटन बेखौ होनायनि गोबां नेमखान्थिफोर दङ बेखायनो बे नेमखान्थिफोरनि गेजेराव थानानैसो मोनसे फालांगिखौ खालामनो हायो आरो टेक्स आं फालांगि खालामनानै जेसेबां लाब मोनबाय मुलाम्फा मोनबाय बिनिफ्राय सरकारनो जों टेक्स होनांगौ जायो जेएसटिनि गेजेरजों इंकाम टेक्सनि गेजेरजों जोङो सरकारनो जोंनि उम फालांगिनिफ्राय जोङो होनांगौ जायो एखायनो जों फालांगि मावोब्ला जोङो सरकारनो टेक्सखो होनाया बायदथा मलाव नङाब्ला बेयो आयेननि बेरेखा जायो आरो जों फालांगि इनभारेमेन्टेल ल' बेखौ बुंनो थांनायाव जोंहा जोनि फालांगि मावनायाव इनभाइर्मेन्टा गाज्रि जादों नामा खाथि खालानि जेनेबा जों फालांगि खामनो थांनायाव जों कुवारि मेसिन बा बायदि बायदि इन्डाट्रि खुलियो इन्डास्ट्रिनि गोजोरजों मायाबा इनभारिमेन्ट गाज्रि जादों नामा बारहावाया गाज्रि जादों नामा बिनि बारहावानि गेजेरजों सोरहाबा बेरामि जोदों नामा बेफोर गासैखौबो नोजोर लानानै जोङो फालांगि एबा बिजनेसखौ खालामनो नांगौ एखायनो जोङो सरकारा जि आयेन दाना होदों कम्पानि ल' लेबार ल' टेक्स ल' एबा एनभार्मेन्टेल ल' बेरफोरनि गेजेराव थानानैसो जों फालांगिखौ मावनो नांगौ जायो नङाब्ला जोङो आयेननि बेरेखा मावनाय जागोन आयेननि बेरेखा मावोब्ला जों फालांगियाव साक्सेस जोनो हानाय नङा आरो सरकारा नोंथांनो बिजनेसखौ बा जोंनि बे आयेन बेरेखा बिजनेसखौ बन्द' खालामना होगोन बेखायनो जों साफ्रोमबो सरकारा जे आयेन दानानै होदों बे आयेननि सिङाव थानानै जों फालांगिखौ मावनो नांगौ नङाब्ला जों दायनिगिरि जागोन जों दा सांग्रा साफ्रोमबो सुबुं हिसाबै सिकिद सुबुं हिसाबै जों बे फालांगि मावोब्ला जों गासै सरकारनि आयेननि नोजोराव थानानै खालामनो नांगौ